सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे ग्रो करने चाहिदे ऐ बूह्टे लाने न सानू बड़ा ज्यादा फैदा होर जिन्ने ज्यादा अस बूह्टे लगां गे सानू उन्ना ज्यादा फैदा होना ऐ तां करके सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे लाने चाहदे न अगर बूह्टे होन गे ते असें होना ऐ बूह्टे सानू आक्सीजन दिंदे ऐ बड़ी ज्यादा तां करके सानू ज्यादा कोलूं ज्यादा बूह्टे लगाने चाहिदे ऐ जिन्ने ज्यादा बूह्टे लगां गे उन्ना ज्यादा सानू फैदा होना ऐ तां करके सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे लगाने चाहिदे ऐं बूह्टे लाने कन्नै सानू बड़ा ज्यादा फैदा होंदा ऐ होर नुकसान कोई नी ऐ फैदे ई फैदे ऐ तां करके सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे लगाने चाहिदे ऐ अस जिन्ने जादा बूह्टे लगां गे सानू उ'न्ना ज्यादा फैदा होना तां करके सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे लगाने चाहिदे ऐ बूह्टे कन्नै अस होर बी बड़ा सारा कम्म लैन्ने आं जियां कि अस ओह् कर लैन्ने आं घर च कोई बी फंक्शन फुंक्शन लैना होऐ किश बी मतलब कि लकड़ी लुकड़ी चाहिदी होऐ बैड बुड बनाना होऐ होर बी कोई किन्नी केईं प्रकार दी दवाइयां बनदियां ऐ ते दवाइयें दे बाद ओह् बी केह् बोलदे ऐ उसी दवाइयां बनदियां ऐं होर दवाइयें दे बाद अस होर बी बड़े सारा कम्म लै सकने आं पेपर ओह् पेपर बनदे ऐ कापी दे कागज़ बगैरा जिसी बोलदे ऐ असें कागज़ बी बनाई सकने आं होर बी बड़ा ज्यादा कम्म औंदे ऐ केईं जड़ियां बूटियां बनदियां ऐं होर जेह्ड़े बूह्टे ने खाद बी बनदी ऐ खाद अस मतलब कि अपने खेत्तरें च इस्तमाल करी सकने आं कनक बगैरा लगाने आं जिसलै जिन्नी ज्यादा खाद हो गी ज्यादा हो गी शैल क्वाल्टी दी हो गी उन्नी ज्यादा फसल साढ़ी शैल होनी ऐं तां करके सानू ज्यादा कोला ज्यादा लानी चाहिदी ऐ जिन्नी ज्यादा फसल लगां गे सानू उन्नी ज्यादा फैदा होना ऐ क्योकिं खाद होऐ गी ते फसल होनी ऐ तां करके हून मुंजी जियां मुंजी दा सीजन ही खाद हून अच्छी मिलेगी ते अच्छी शैल होगी फसल तां करके मतलब कि बूह्टे कन्नै कन्नै फल फ्रूट बी बूह्टे ओह् लाने चाहिदे न जेह्ड़े फल फ्रूट देन बूह्टे फल फ्रूट बी दिंदे ऐ दवाइयां बगैरा बी पेपर बगैरा बी सब कुछ होर बी बड़ा कुछ होंदा ऐ तां करके सानू फैदा गै फैदा ऐ बूह्टे बूह्टे कन्नै सानू इक जेह्ड़ा मेन चीज़ ऐ सानू बड़ी ज्यादा आक्सीजन मिलदी ऐ बूहूटे लाने कन्नै तुसें सुनेआं कि पिपल दा बूह्टा होंदा ऐ ओह् बड़ी ज्यादा सानू आक्सीज़न दिंदा ऐ उस्सै जेह्ड़े साढ़े इत्थै हिन्दू लोग ऐ इद्धर जम्मू आह्ले ओह् मतलब पूजदे ऐ न के साढ़े इंडिया दे लोग हिन्दू धर्म आह्ले पूजदे ऐ तां करके सानू करना चाहिदा ऐ लगाने चाहिदे ऐ पेड़ पौधे ज्यादा कोला ज्यादा जिन्ने ज्यादा पेड़ पौधे होन गे इन्नी ज्यादा आक्सीज़न मिलनी ऐ आक्सीज़न जिन्नी ज्यादा आक्सीज़न इ न्ना सानू फैदा ऐ जियां करोना बिच्च सानू ऑक्सीजन दी बड़ी ज्यादा कमी होई ही अगर ज्यादा कोला ज्यादा बूह्टे लांदे सानू फैदा गै फैदा होना हा तां करके सानू ज्यादा तो ज्यादा बूह्टे लगाने चाहिदे ऐ बूह्टे लां गे ते फैदा गै फैदा होना ऐ इ'यां कोई होना नी ऐ तां करके सानू बूह्टे लाने चाहिदे ऐ